ویسے تو اردو لینگویج ایک بہت اچھی لینگویج ہے لیکن پہلے مجھے یہ لینگویج بالکل ہی نہیں آتی تھی مجھے لکھنے میں بھی بہت پروبلم ہوتی تھی میں اس کو لکھ نہیں پاتی تھی کچھ بھی لکھ دیتی تھی پھر میں نے اس لینگویج کو لکھنا سیکھا اور پھر میں لکھنے لگی لیکن پھر میری پروبلم تھی کہ میں اس کو پڑھ بھی نہیں پاتی تھی پڑھنے میں مجھے بہت دقت ہوتی تھی مجھے لفظ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتے تھے لکھے ہوئے پھر میں نے اپنی کلاس جوائن کری اردو کی پھر میں نے یہ لینگویج سیکھی تو مجھے بولنا اور لکھنا دونوں چیز آ گئیں اب میں بہت اچھے سے اس لینگویج کو پڑھ پاتی ہوں اور بول بھی پاتی ہوں پہلے تو یہ سب نہیں ہوتا تھا لیکن اب میں بول بھی لیتی ہوں اور لکھ بھی پاتی ہوں اب مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوتی لکھنے یا پھر پڑھنے میں اور میں اپنی دوستوں کو بھی یہ لینگویج سکھاتی ہوں یہ لینگویج بہت ہی اچھی ہے